हाँ हाँ हमारी जो मार्केट में सुविधा आती है वह किसी तरह लाने में या खराब डिलीवरी ब्वॉय की वज़ह से जो भी पैकिन्ग है उससे जो भी अन्दर का सामान टूट जाता है तो उसके लिए हम कम्पनी को दोष देते हैं और कम्पनी को कम्प्लेन करते हैं कि आपका जो बन्दा लाया है और सामान मेरा जो ऑर्डर था वह टूट गया है मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ वापस के लिए मैं ईमेल या मैसेज कर देता हूँ कि मेरा पैसा जो भी है उसको वापस कर दिया जाए ऐसी खराब व्यवस्था हमको नहीं चाहिए ऐसे हुआ तो हम भविष्य में आपसे सामान नहीं लेंगे इसलिए हम इसका अनुरोध करते हैं क्योंकि धन मेरा वापस हो जाए और हमको अच्छा लगता है कि खराब पैकिन्ग के लिए हम शिकायत कर रहे हैं और कम्पनी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं इसीलिए हम इसको दोषी मानते हुए उसको खराब पर धन वापसी का अनुरोध करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे किसी और के साथ किसी की भी व्यवस्था